अ

मा खामानि अ अ ओमफ्राय सोलाबनायाथ' सोलाबगोनखोमा दे ओम टेन थावजेन्ड हिसाबै लायोमोन खमायजानाय नङाखोमालै बिराद खस्थ'बो जायोना खेबनायफोरावबो औ अब्लाबो ओम लोगोबो जाहैबाय औ नायनोसैखोमा मालामोन हाबायालाय नैजिबा डिसेम्बर थां थां ओ जागोन दे हा हायो हानाय हागोनखोमा दे

लायलायनाङा दे हारसिं थांजाखायो अ दे दे मा हरो दे गासैबो जाजोबखायो बेफोरो

दे खेबगोन दे जायो बेफोरो जागोन दे बेफोर उनाव ओम दे ओम दे होमब्ला ओं दे ओं